آرٹ اور فن زندگی میں اس لیے بہت اہم ہیں کہ جب انسان یا سماج کسی بھی الجھن یا پریشانی کا شکار ہوتا ہے وہ فن کے ذریعہ ہی اپنی اس الجھن کو دور کر سکتا ہے یا سلجھا سکتا ہے جیسے مزدور دن بھر مزدوری کر کے جب تھک جاتا ہے تو اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کسی نہ کسی فن کا سہارا لیتا ہے جیسے وہ فلمیں دیکھتا ہے ریڈیو پر گانے سنتا ہے یا ڈرامے یا ناٹک کرتا ہے یا دیکھتا ہے یا کبھی اشعار گنگناتا ہے یا کسی کھیل میں مصروف ہو کر ذہنی آسودگی حاصل کرتا ہے اور یہ تمام فن سماج کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں